हमरा इलाकामे मुख्य रूप से चारि प्रकारके उपलब्ध चारि अखबार उपलब्ध रहैए हिन्दुस्तान दैनिक जागरण प्रभात खबर आ दैनिक भास्कर ई चारू अखबारक दू तीन पृष्ठ एहन होइ छै जे व्यक्तिगत रूपसँ हमरा बहुत पसन्द आबैए एक पन पेज छै एडिटोरियल पन्ना जाहिमे कि सामाजिक राजनैतिक शैक्षिक गतिबिधि से सम्बन्धित जे देश बिदेशमे घटना घटित होइ छै ओकर नीक अधलाके बारेमे ओहिमे रहै छै शैक्षिक बातमे किछु रहै छै बिभिन्न प्रकारके कम्पिटिशनक तैयारीके बास्ते भी रहै छै एक दोसर प्र प्रकारके जे पन्ना छै ओ खेल गतिबिधि सऽ सम्बन्धित छै जकरा कि हम रोज पढ़ै छी आ निश्चित रूप से पढ़ै छी